हमरा तऽ सभकेँ छै से दोकान दौरी राशन आरके खोलने छियै तऽ मतलब जे छै ने हमरा आरके तऽ खेती पाती छै नहि तऽ ई राशनसभ दो दोकान करने छियै ओहिमे राशन सभके खरीद बिक्री करै छियै तऽ हमरा तऽ आओर किछु जोगार छै नहि खेती पाती छै नहि एहि लऽ कऽ जे छै ने उएह खेतीबाड़ी सँ आबै छै आ उएह राशनके दोकान करने छियै उएह खेतीबाड़ीके से चलै छै की करबै उएह करै छियै खेती बाड़ी राशनके दोकान करने छियै तऽ उएहसँ सभ से होइ छै कोना